सर हमको पेड़ पौधा लगाना था वहाँ पर घर के आसपास कौनसा पौधा जो पहले इ बताइए कि फल का हो

लीची आम उसका ग्रो कैसा है यानी कितने दिन में वह पौधा फल देने लगेगा कलम का जैसे होता है दो अढ़ाई साल वाला पौधा है ना फल देने लगा दो आए ऊ सब पौधा कितना रेन्ज के आ जाएगा और कितने से उसको लगाने के लिए कुछ उसका तरीका बता दीजिए आम लगाना था आम जो मालदह आम होता है मालदह आम का पेड़ लेना था और इधर हो गया चीटिया है सुकुल सब से पेड़ लेना था फल हाँ इसका सके लगाने का तरीका कुछ बता दीजिए आ कौन से कौनसे मौसम में इसको लगाया दिया जाएगा

और यहाँ पर लीची भी हो जाएगा अच्छा लीची की भी भेराइटी होता है क्या कौन कौनसा आता है आम ही ना लीची का भी दो पौधा दे दीजिएगा और आम का भी चार दे दीजिएगा लीची में सुम है इमे आपका आता है एगो चाइना आ एक साहित

चाइना और साहित दोनों पौधा एक एक दे दीजिएगा और और साहिक जो पौधा अच्छी से उपजा फरने फलने लगे

अच्छा अच्छा ठीक है वह दे दीजिएगा और फ्लावर में फुल उल में भी पौधा क्या क्या तैयार कीजिएगा फूल इसको लगाने के लिए हाँ ठीक हाँ यह सभी पौधा चाहिए हमको हाँ तो दस बीस तीस ठो फ्लावर दे दीजिएगा और इधर पौधा हो गया आम का आठ पौधा आम का और दो पौधा लीची का

आम में ये हाँ सीतिया भी दे दीजिएगा दो दो पौधा दे दीजिएगा आ सीतिया का मालदह का आपको हम बताए थे वह भी दे दीजिएगा एक पौधा कौन का कौनसा है अचार वाला नहीं चलिए ठीक है भेज दीजिएगा रखते हैं